हैलो जी सर सर कब जाना चाहेंगे आप एक से कितने मार्च तक का सर कितने दिन का टूर चाहते हैं आप जी सर कितने टूरिस्ट हैं आपके साथ में सर पर पैसेंजर ट्वेन्टी थाउज़ैंड रहेगा और हाँ और आपका जो सेल्फ रहेगा वो खुद का रहेगा इसमें जो भी आपका है और हमारा जो चार्ज है वो ट्वेन्टी थाउज़ैंड में हमारा इस्टे और प्लस जो इसका है कनवेंस वगेरह का वह सब रहेगा जी सर जी सर

सर उसमें आपका आधार और आधार नंबर लगेगा और बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं है ना ऑफिस का टाइम है सुबह ग्यारह बजे से आठ बजे तक का गाड़ी का सर मैं आपको नंबर भेज दूँगी है ना तो आपको कॉल आ जाएगा कहाँ आना है आप पता एड्रेस बता दीजिएगा ठीक